हेलो सर अहाँकऽ पासमे मोबाइल सभ छै बढ़िआँ बटम बलामे स्क्रीनबलामे सँ सभ यऽ अच्छा आ मोबाइल कऽ छमता सभ से सभ यानि कि बढ़िआँ छै ने रेन्ज तेन्ज सभमे यानि कि टी वी कऽ ऊपरमे यानि कि रेन्ज छै

कलरोमे यानि कि चेन्ज भऽ जेतै ने अच्छा अच्छा अच्छा तऽ हमरा यानि कि छलै सेमसँग कऽ सेटमे छलै लयबाक तऽ बटम बला कऽ की रेट पड़ि रहल छै अन्दाज एगो हमरा बतआए दिअ आ आ स्क्रीन बला कऽ अच्छा हँ कैमरा बला कऽ रेन्ज कतेक तक यानि कि रहैत छै एखन फोर जी बीमे कि फाइव जी बीमे छै अच्छा फाइव जी कए कऽ यानि कि आबि रहल छै तऽ बढ़िआँ कओन होयतै अहाँ सभ तऽ दुकानदार छियै ने तऽ अहाँ सभ तऽ बुझैत होयबै एहि चीज कऽ यानि कि कोन ज्यादा यानि कि बिक्री होइत कोन ज्यादा बिक्री भए रहल छै कोन यानि कि मार्केटमे जादा माँग छै तऽ एहि चीज सभकऽ तऽ अहाँ सभकऽ बढ़िआँ यानि कि होयत नहि पता जे नहि ई मोबाइल यानि कि बढ़िआँ चलैत छै बढ़िआँ हमरा लगसँ लौंच भए रहल छै तहन तऽ हमहुँ चाहैत छियै जे एगो मोबाइल लए कऽ लिअ ओनाहि घर कऽ पढ़ाइ कऽ लिअ बच्चा सभकऽ किछु यानि कि जरूरत पड़ि जाइत छै अपने राखि लेलहुँ कनि साथोमे मोबाइल एहन रहल जे केओ कहलक जे हँ मोबाइल ठीक ठीक तऽ ओ तरहक मोबाइल ओहि तरह कऽ मोबाइल अहाँ लङ्गमे छै तऽ एगो बताउ

अच्छा हूँ हूँ अच्छा आइकाल्हि तऽ बुझिते छियै जे मोबाइल खरीदलियै खाली हम अहाँ रखैके लिए जेबमे आ बच्चे सभ बुझिते छियै जादा यूज करैत छै ई भेलै कार्टून ई भेलै मोटू पतलू तऽ बच्चे सभ जादा यूज करैत छै या चित्रकला कनि काल यानि कि हाथ सफाइ कयलक तऽ जे बच्चो उपयोग कए लए छै हमहुँ अहाँ कए लए छियै तऽ तहि दुआरे लऽ ओ चीज कऽ यानि कि चाहैत छियै तेहन रहै आ कलर यानि कि भेजलियै ताहिमे आओर सभमे अच्छा कलर बन्द आ कैमरा जे सुनैत छियै कोनोमे यानि कि फलऽ ई सेल्फी बला यानि की आबैत छै अहाँकऽ जे ड डबल कैमरा रहैत छै कोनोमे सिगनल रहैत छै तऽ अहाँ एहि कैमरा सभ बला जे चेन्जिंग छै से कि कोना छै अच्छा तऽ ठीक छै तऽ हम देखैत छी आबैत छियै ठीक छै ठीक